जतऽ तक इसकुलमे जे छै शिक्षकके पढ़ावैके लेल जे छै अभी जेना अहाँकेँ बोर्डके पढ़ावैके लेल जे छै अहाँकेॅं डस्टर नहि रहै छै पेन्सिल नहि रहै छै आ एहन बहुत तरहकेँ कमी रहै छै जे शिक्षक नहि पुरा कए पाबै छै आर जतऽ तक इसकुलमे जे छै पढ़ावैके लेल अहाँकेँ शिक्षकके बहुत ही समस्याके जे छै अभी चलि रहल छै आर एकर समस्याके हलके लिए जे छै हम अपन आगाँ जे छै सरकारकेँ माङ्ग करबै जे हमरा जे छै से अधिकसंँ अधिक मात्रामे ई समस्याके हल होए आ शिक्षककेॅं पढ़ावैमे जागरूकता जागै आओर हमसभ ओहि ओकर प्रति पढ़ी